हेलो नमस्कार सर ज़िले में सो कौन सा जगह अच्छा है घूमने के लिए कौन कौन सा जगह समस्तीपुर हाँ समस्तीपुर अच्छा जैसे जगह का नाम

अच्छा

तो यहाँ पर सो हमें तो यहाँ ऐसे कुछ पता चला था अपना यह पूसा यूनिवर्सिटी है सो ये कैसा एरिया है अच्छा अच्छा

हम्म हम्म

तो यहाँ पर जैसे हम लोग अगर यहाँ पर जाएँगे घूमने के लिए तो जैसे हम वह होता है ना जैसे कोई पार्की के चार्ज जैसे पार्के में कोई पार्क में गए घूमने के लिए वहाँ पर चार्ज लगता है वो चीज़

हाँ ये इसका मतलब समस्तीपुर ज़िले अपना है सो आपका है जो है सो बहुत बेहतर है अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

चलिए सही है और कुछ जगह जहाँ जहाँ बताए तो मैं से एक बार देखेंगे यूनिवर्सिटी आएँगे हम है सो क्या करना है अभी हाँ नई दिल्ली से नई दिल्ली में सो गुड़गाँव है नौ सेक्टर ये बस वही नॉर्मल सा काम करते हैं कंपनी में जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब करते उसी में हाँ हाँ हाँ सो पता चला है कि समस्तीपुर एरिया है सो अपने को बहुत अच्छा एरिया है इसी लिए हम सोचे थोड़ा बात कर लें

चलिए ठीक है ठीक है ठीक है आएँगे फिर तो बताते हैं